हैलो

हँ नमस्ते सर हँ हम बोलै छियै पूर्णियासॅं ओ अहाँ सुनै छी की माछ जे छै बेचै छियै मतलब कोन कोन प्रजाति के माछ बिकै छै मिलै छै अहाँके पास

कहाँ कोन जगह पर अहाँके मतलब स्टोर यऽ कोन कोन जगह पर हँ अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा रेहूँ जे छै ओकर की रेट परै छै अहाँके अथीमे कतला दोसर जगह पूछै हियै तऽ तीन सए टका दय रहै अहाँ तीन सए बीस टका दऽ रहल छियै इतना जादा इतना जादा काहे है

अच्छा अच्छा

हैलो अहाँ हमरा भोज के हमरा भोज के लिय सुनियै ने हमरा भोज के लिय कम से कम दस किलो मछली दय देब

मछली ओहिमे बढ़िऑं मिलतै ने

हम अहाँके दोकान आबि कऽ मिलै छियै कल मिल जायब

अहाँके दोकान के नाम की छै

जी अच्छा अहाँके पास छोटका मछली मिलतै नै मिलै छै की छोटका मछली मिलै छै हँ हँ हँ बड़ामे बड़का मछली जे छै हँ हँ कै कै रेहूँ के कतला के कहलिए तीन सए बेस टका रेहूँ के कितना परै छै तीन साठि अच्छा हँ आगे अच्छा हमरा चारि तरहके मछली चाही हमरा हमरा जे छै न हँ हमरा जे छै तीन तरहके मछली चाही

हँ हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै सर हम अहाँके सुनियौ ने सर हम अहाँके दोकान पर आबिकऽ मिलै छी तब लेबै ठीक ने हम अहाँके दोकान पर आबै छियै तब मिलबै तब लेल जेबै